सकाळीं उठोन न्हाता आनी देवाची पुजा करता पुजा करता आरत करता सगळें करता मंत्र म्हणटा देवाचें श्री गणेशाय नमहा ती सगळीं म्हणटा आरत करता धूप दाखयता सगळ्याक धूप घराक सगळ्या भोंवतीक धूप दाखयता आनी रुमड आहा रुमडाचो हेका सेवा करता सगळ्याक पुजा करून तेका धूप दाकयता सगळ्याक फुलां घालता देवळानूय वयता हांगा सातेरीच्या देवळान वयता सातेरीच्या देवळान वयतातूच आमी आयकोकूं येना भुरग्यांकूय शिकयता हांव पुजा करपाक ती पुजा आतां करतात म्हाज्या पाठसून तुमी करा जशी तेंकां सांगता हांव करतात तीं हय